औ आं गावनि संनो मोजां मोननायखौहाय नवावनो संनानैहाय आङो फुड दिलिभारि खालामनैहाय आङो रां आर्जिनो सानदोंमोन दा बेयो जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ आङो बुंनो हाया नाथाय जेब्ला आङो बे बाथ्राखौहाय आंनि नखरजों रायज्लायनायावहाय आंनि नखरा बेखौहाय जेबो हेंथा होयाखै आरो माना खालामायखै आरो बिसोरो आंनि बे साननायावहाय मदद होदों आरो आंनि साननायखौ नाजावदों